अॼ पंहिंजे जीवन में ऑक्सीजन जो ॾाढो महत्व आहे ऐं सुबुह जो जेका ऑक्सीजन जो प्रमाण थींदो आहे वातावरण में उहो सभिनी खां वधीक थींदो आहे चौवीह कलाकनि में सुबुह खां जेका सिॼ उभरे थो ओॾी महिल जेका ऑक्सीजन जो प्रमाण हूंदो आहे उहो ॾाढो वधीक हूंदो आहे इने करे योग में श्वास जे खणण खे ऐं छॾण खे उनखे महत्व ॾिनो वियो आहे उने करे साहु लंबा खणण सां ऑक्सीजन जो प्रमाण ॾाढो वधीक पंहिंजे फ़ेफ़ड़नि में वञे थो असीं ऑक्सीजन जे थ्रू ई सॼे शरीर खे स्वस्थ्यु सुंदरु रखी सघंदा आहियूं ऐं योग में सुबुह जो शुरू कंदे टाइम अगरि पाण चङी तरह बाग में खुले वातावरण में वेही करे कंदासीं त उनजो फ़ाइदो अति महत्व महितमु वठी सघंदासीं असांजो पहिरीं पहिरीं शुरू करणु खपे त भस्त्रिका प्राणायाम जेको डीप ब्रीथिंग कबी आहे ऐं ओतिरी डीप सां छॾिणो हूंदो आहे तंहिंजे करे पंहिंजे शरीर में फ़ेफ़ड़नि में पंहिंजो ऑक्सीजन जो प्रमाण ॾाढो वधीक वेंदो आहे ऐं असीं सॼे शरीर में ऑक्सीजन खे सर्कुलेट करे सघंदा आहियूं इने करे इनखां पोइ कपालभांति कजे भस्त्रिका कजे वरी बाय प्राणायाम कजे इन्हनि सां सॼे शरीर जो इंटरनल ऑर्गंस जेके आहिनि उन्हनि जी बि सभु जी एक्सरसाइज़ थी वेंदी आहे ऐं उहे सदा ई स्वस्थ्यु रहंदा आहिनि ॿियो त योग करण सां मन खे शांतीअ जो एहसासु थींदो आहे ऐं ओम जो उच्चार कजे त घ ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे ओम जे उच्चार सां इहो सांइटिस्ट बि मञियो आहे भई सिज जे पासे मां जेका ध्वनि निकिरींदी आहे हूअ ध्वनि ओम जे नाले सां निकिरींदी आहे ओम जो उच्चारण ॿुधण में ईंदो आहे इनसां असांजे शरीर में उर्जा वधे थी सॼे ॾींहुुं स्वस्थ्यु समर्थ रही सघंदा आहियूं ऐं चङी तरह पंहिंजे सॼे ॾींहुुं जा कार्य करे सघंदा आहियूं